बीमारी कैसे होइ छै बीमारी जैसे बुखार लगलय सर्दी भेलय सरकारीमे जाइ छै सरकारीमे जाइ छै तऽ इलाज नहि होइ छै तऽ सरकारीसँ बात काटि दै छै कहय छै जा प्राइवेट प्राइवेटमे जाइ छै तऽ कहय छै तोरा चेक करबऽ तोरा चेक होतऽ खून चेक भेलऽ एक्सरे भेलऽ अल्ट्रासाउंड भेलऽ ई सबके चेक करबऽ रिपोर्ट अइतौ ओकर इलाज करबऽ सरकारीमे कहय छै सरकारीमे इलाज होइ छै पाँच दिन छओ दिन तकर बाद ठीक होइ छै आओर अथी भेलय जैसे फलेरिया भेलय फलेरियाके इलाज होइ छै फलेरियाके चेक करय लए कहय छै फलेरियाके इलाज मतलब होलय कहलक ई बीमारीके ई इलाज होलय एकर इलाज करहो रिपोर्ट दै छै तऽ ओकर इलाज होइ छै आओर सरकारीमे अथी प्राइवेटमे आओर प्राइवेटमे जाइ छै तऽ कहय छै तोरा पेटमे ई बीमारी होइ गेलौ ई बीमारीके तोरा अल्ट्रासाउंड करबय होतऽ तोरा खून चेक करबय होतऽ तोरा ऑपरेशन करबय पड़तऽ ई बीमारीके ई इलाज होतऽ करेबऽ तऽ कहय छै ठीके छै ई करय छै आओर सरकारीमे जाइ छै तऽ सरकारीमे जैसे जाइ छै बच्चा बन्द करबयवला बच्चा बन्द कराय दै छै दवा उवा दे दै छै चारि पाँच गो सरकारी तरफसँ दवा उवा दे दै छै तऽ ऑपरेशनवला घर आबय छै दवा उवा खाइ छै जैसे सरकारीमे जाइ छै खाँसी बोखार लगलय तऽ बोखारके दवा दै छै तऽ बोखारके दवा लए लै छै तब खाइ लै छै तब आराम होइ छै आओर जकरा होइ छै तऽ प्राइवेट जाइ छै तब पेटमे दर्द होलय तऽ ओकरा कहय छै जाँच करबहो ई जाँच उ जाँच कराहो बढ़िआँ रिपोर्ट अइतौ तऽ ओकर इलाज चलतऽ प्राइवेटमे जाइ छै तऽ इलाज चलबय छै आओर प्राइवेटसँ इलाज चलबय छै तऽ दू महीना तीन महीना इलाज होइ छै सब किछु करय छै आओर जैसे अथी भए गेलय तऽ जैसे सरकारीमे जाइ छै तऽ सरकारियोमे कहलक ई चीजके इलाज होतऽ उ चीजके इलाज होतऽ प्राइवेटमे जा तऽ प्राइवेटोमे जाइ छै जैसे भए गेलय डाइरिया भए गेलय तऽ डाइरियाके इलाज कयलक बेगूसराय जाहो सरकारीमे जाहो अथी सरकारीमे जाहो सदरमे जाहो सदरमे ठीक होइ जेतऽ आओर बूढ़ा लोग गेलय सर्दी बोखार लगलय तऽ पाँच दिन रहलय दवा सूइया देलकय तऽ आराम भेलय तऽ सदरमे इंट्रा अथी सूइ तूइ लगबऽ ई लगबऽ उ लगबऽ ऐसे इलाज होइ छै वैसे इलाज होइ छै सब प्रकारके बीमारी होलय जैसे भेलय स सर्दी बोखार सर्दी बोखार खाँसी दमा खाँसी दमा बोखार पेट दर्द अथी फलेरिया अथी गठिया केंसर ई सबके अलग अलग प्रकारके इलाज होइ छै इलाज करबय जाइ छै बेगूसराय सरकारी जहाँ जकरा होइ छै तहाँ दौड़य छै ओकर इलाज होइ छै हमरा बोखार लागलय तऽ हम्मे सरकारीमे गेलिये प्राइवेटमे गेलिये सरकारीमे गेलियै तऽ डर अथी करेलियै एक्सरे करेलियै तऽ ई करेलियै तऽ एना कराउ ओना कराउ सबकिछुके मने इलाज करेलिये होलय इलाज जैसे आबय छै बीमारी तऽ कानमे ई अथी भए गेलय माथाके दर्द भए गेलय तऽ ई डॉक्टर कन जाहो सरकारीमे जाहो ई चीजके ई चीजके इलाज होतऽ प्राइवेटमे गेल तऽ कहलक उ चीजके उ चीजके इलाज होतय जाहो पेट दर्द होलय बोखार लगलय खाँसी भेलय फलेरिया भेलय गठिया भेलय ई सब किछुके अलग अलगके हिसाब होइ छै अलग अलगके बीमारी होइ छै अलग अलगके इलाज होइ छै आओर तकर बाद आ पटना जाइ छै तऽ पटनामे कहय छै ई चीजके बीमारी होइ गेलऽ पत्थर पेटमे छौ ओकर इलाज कराहो प्राइवेटमे जाहो तऽ मशीन द्वारा इलाज कराहो मशीनसँ ऑपरेशन करबाहो ई करबाहो उ करबाहो हरेक बात बतबय छै डॉक्टर प्राइवेटमे जाइ छै सरकारीमे जाइ छै तऽ सरकारीमे बात काटि दै छै सरकारी से कहय छै प्राइवेट जाहो प्राइवेट जाइ छै सरकारीमे ठीक हो जाइ छै ठीके हो जाइ छै सरकारियेमे रहय छै तकर बाद जैसे गोरमे एक्जिमा भेलय एक्जिमाके इलाज होइ छै प्राइवेटमे जाहो एक्जिमाके इलाज भेलय ओकर अलग अलग इलाज चलय छै पेट दर्दके अलग इलाज चलय छै माथा खाँसी बोखारके अलग चलय छै आओर जैसे भए गेलय गोरमे फलेरिया ओकर अलग चलय छै आओर जैसेकि भए गेलय ओकर अलग चलय छै मने सब बीमारीके सब किसिमसँ अलग अलग बीमारीके चलय छै बेगूसराय जा बलिया जा हुआँ जा हुआँ जा मने दौड़ते रहय छै सात प्रकारके बीमारी होइ छै सब रकमके बीमारी होइ छै कलरा भेलय डाइरिया भेलय नसवला भेलय जार बुखार भेलय खाँसी दमा भेलय टी बी भेलय केंसर भेलय मने सब बीमारी सब रकम तरहके छै सबके इलाज होइ छै डॉक्टर कन जा वहाँ इलाज कराबऽ ई कराबऽ ऐसे होगा ऐसे होतऽ ई होतऽ मने सब रकम बात बतायके डॉक्टर कन भेजय छै तकर बाद तकर बाद अब सरकार प्राइवेटमे हम्मे गेलियै ओइ बेटीके लएके अथी नूनूके पेसेंटके लएके गेलियै तऽ कहलकय एपेंडिक्स होइ गेलय हँ एपेंडिक्सके ऑपरेशन करबऽ ई करबऽ एतना लगतऽ पैसा ओतना जमा करऽ ई करऽ उ करऽ सब रकमके इलाज करेलियै बच्चाके अथी कयलियै सब तऽ हॉस्पिटल गाँवेमे छै सब घर तऽ हम गेले छियै सब बात सगर पूछय छै कोन बीमारी कोन बीमारी भेलय कोन चीज भेलय सब किछुके सगर होइ छै सब नियम होइ छै सात रकम आठ रकम बीमारी होइ छै कतेके बच्चा नहि होइ छै तऽ कहलक उ डॉक्टर कन जा उ डॉक्टर कन जा वहाँ जा वहाँ बच्चा होतऽ वहाँ ई चीज होतऽ ओइ डॉक्टर कन जा ओइ डॉक्टर कन जा प्राइवेट जा सरकारीमे जा सरकारीमे इलाज चलय छै हुआँ इलाज कराहो हुआँ ई चीज होतऽ सगर सब रकमके बात बोलय छै सब सुनय छै सगर सब जाइ छै तकर बाद ई चीजके इलाज होलऽ उ चीजके इलाज होलऽ पेटके इलाज होलऽ करेजमे दर्द होलऽ ओकर इलाज होलऽ डॉक्टर कन जा एना इलाज करबऽ प्राइवेट जा सरकारी जा जहाँ होतऽ तहाँ मर्जी जा लेकिन इलाज करबऽ सगर सब कुछ कयने जाउ अपन बेगूसरायमे मने बोखार बोखार लगय छै तऽ बोखारे नहि छूटयके नाम लै छै कोन बीमारी होलय बोखारके डायरिया होइ गेलय डाइरिया बोखार भेलय जैसे काटि लेलकय अथी डेंगू मच्छर काटि लेलकय तऽ ओकरा कहय छै डायरिया भए गेलय जकरा बोखार लगय छै ओकरा मलेरिया धए मलेरियाके अलग इलाज होइ छै डाइरियाके अलग इलाज होइ छै मने सब बोखार सब रकम होइ छै सब बोखार सब रकम होइ छै सब किछुके अलग अलग इलाज चलय छै जैसे फलेरिया होलय ओकर इलाज अलग जाड़ बोखारके अलग टी बी के अलग खाँसीके अलग सबकिछुके मने अलग अलग बीमारीके इलाज होइ छै